جی ہاں اگر گھر میں بیت الخلاء موجود ہو تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اور بنیادی ضرورت ہے اس کے کئی فوائد جو انسان کی صحت صفائی اور عزت نفس سے جڑے ہوتے ہیں گھر میں بیت الخلاء کے فوائد صفائی اور صحت کی حفاظت کھلے میں رفع حاجت سے بیماریوں جیسے ہیضہ ڈائریا اور دیگر جراثیمی انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ گھر کا ٹوائلیٹ ان بیماریوں سے بچاتا ہے خاص طور پر خواتین اور بزرگ افراد کے لیے رازداری بہت اہم ہے گھر کا ٹوائلیٹ ان کے لیے آسانی اور عزت کا ذریعہ بنتا ہے رات کے وقت سہولت اگر بیت الخلاء گھر کے اندر ہو تو رات کو یا خراب موسم میں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وقت اور محنت کی بچت کھلے میں رفع حاجت کے لیے دور جانا پڑتا ہے جو وقت ضائع کرتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت دشوار ہے اگر گھر میں بیت الخلاء نہ ہو تو لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش یا سردی میں باہر جانا بہت مشکل ہوتا ہے خواتین اور بچیوں کے لیے غیر محفوظ ماحول ہے بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ذہنی دباؤ اور شرمندی کا احساس ہے بعض علاقوں میں قوانین کے تحت اسکول یا وظیفہ سے محرومی ہے اس لیے حکومت بھی سے اس لیے حکومت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے